وعلیکم السلام میرا نام سائستہ پروین ہے اور سب بتائیے ہاں ہم بھی ٹھیک ہے آپ اپنے سپول ڈسٹک کے علاکہ کے بارے میں کچھ بتائیے تو بولیے وہاں کوئی ہندو مسلمان جیسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے تو وہاں پہ گھومنے کے لیے پارک وگیرہ کوئی اچھی مسہور چیج ہے وہاں پہ کوئی مسہور جگہ کا نام بتائیے جہاں ہم گھوم سکتے ہیں تو میں آرام سے وہاں گھومنے کے لیے آ سکتی ہوں سب سے پہلے ہم کہاں آئے جہاں مجھے اچھا لگے گا تو ٹھیک ہے وعلیکم السلام